हेलो जी बोलिए हाँ जी जी हम हमारा सलून हैं जी बोलिए आपको क्या काम था अच्छा जी किस प्रकार की कटिंग कटवानी है आपको अच्छा कटोरा कट हाँ वैसे बहुत सारी प्रकार की कटिंग होती है वन साइड टू साइड कटोरा कट और भी कई प्रकार के हेयर कट होते हैं सौट हेयर कट और उनके साथ आपको ब्लीच भी कराना है बालों पर अपने सर यह हेयर कट का तो आपको आठ सौ रुपय लगेगा ब्लीच का तीन सौ रुपये यानी टोटल आपका ग्यारह सौ रुपये होता है सर अभी हमारा नया सलून ओपन हुआ है तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सौ रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो आपका एक हज़ार में आपका हेयर कट और ब्लीच यह दोनो चीज़ें हो जाएँगी अच्छा जी अच्छी बात है सर अगर बहुत सारे लोगों का हेयर करना रहेगा तो हम आपको उसमें डिस्काउंट भी दे देंगे लेकिन एक चीज़ यह रहेगी कि अगर वहाँ पर आपके प्लेस पर आकर हेयर कट करना रहेगा तो उसके चार्जेस अलग लगेंगे क्योंकी हम वहाँ पर आएँगे तो और इसके अलावा आपको हेयर पर कलर भी कराना है अच्छा ठीक है ना सर तो हो जाएगा हाँ सर तो हम जादा से ज़्यादा पचास रुपये कम कर पाएँगे हाँ सर ठीक है न तो आप बता दीजिएगा आप जब भी कटवाने रहेगा ठीक है सर